हांव पद्मा भट काणकोण जिल्याच्या लोलयां वाठारांत रावता तर आमच्या आजूबाजूक खूब अशी भाजी जाता प्रत्येक रुतूंत प्रत्येक भाजयेचे एक नवलायी आसता आमचे हांगा कंदमुळां म्हळ्यारूच सकयल्यान जी मातयेंतल्यान सकयल्यान जातात ती कणगां ताजे नंतर करंदे अशे खूब तरेची भाजी आसा आजकाल भुरगीं खूब कमी भाजी खावपाक लागल्या आनी ताका लागून तरेतरेचो मनशांचेर भुरग्यांचेर रोग जाता कोण बरो ना जावन पडटा तर ताणीं ही भाजी खावची आमचे काणकोणान सगळ्यान जाता ती म्हळ्यार ताळकिळो जाता ताजे नंतर किल्ल जाता माडी जातात वालची भाजी जाता तेंडल्या भाजी म्हणून जाता सिलॉन भाजी म्हणून जाता ही ताणीं खावपा जाय ही ताणी खाले बरोबर वेगळीच शक्ती मेळटा भुरग्याक आनी आजकाल खूब जाणां इंजेक्शन मारतात मोटे जावपाक हे जावपाक शक्ती ना तांका भुरग्यांक म्हणचगीत ताणी ही भाजी खावपाक जाय भाजी खाली की आपशेच जे रोग आनी मनशाक बरे नासतना जे उरतात ते आपशेच पयस जाता तर कोणकोणान पळोवपाक गेल्यार तशे गोड फूड खंय मेळटा अशे ना पूण किते जाता की आजकाल मनशांच्या भितर डायबीटीस जाल्ले कारणान लोकांनी गोड पदार्थ खावपाचे खूब कमी केल्यात तर हे गोड पदार्थ आमकां समज जाय जाल्यार आमकां कोणी ऑर्डर केल्यार आमकां हाडून दितात किंव्हा खंयी अ म्हणजे कोणाच्या घरान केन्ना केन्नाय पोस करता मागीर नाचण्याचे सत्व करता कचऱ्यापिट्यांची कापां करतात लाडू करता करताता अशे म्हणजे घरगुती कोणाक समज जाय जाल्याक घरगूती ऑर्डर दिल्यार समज ताका सांगल्यार तो करून दिता